हॅलो ग्लॅना टिचर उलयता हांव सायली टिच उलयतालें म्हाका न्ही तुमच्या क्लासीतलें एकलें चोडूं आसा प्रिस्का म्हुणून तेजी मा तें न्ही कोंकणीन खूब वीक आसा सो म्हाका तुका तें सांगपाक जाय आसलें मात्चें ताजेर लक्ष दी म्हुणून तें किदें करता आणा तेका अ अ आ इ बी स्वर व्यंजन तें क काडपाक कळना मात्शें तें तुमी ताजेर लक्ष घालता तेजे पॅरणसांक कॉल करून सांगात मात्शें की ताका मात्शें अ आ इ बीन तें घेवन बस म्हुणून बाराखडी बीन करपाक कांयच कळना ताका तुमी वळखतात आसतली न्हू ताका आ आ हा ओके हांव एक्स्ट्रा क्लासीस घेवपाक सोदतालें ताका बट तें म्हणटा आपल्याक ट्युशंस बीन आसता म्हणून मात्शें तेज्या पॅरणसाक विचार पळय तें वन थटी सुट्टा न्हू वन ते वन थटी टू एटलीस टू थटी मेरेन हांव क्लास घेवं शकता तेजी सो मात्शें तेजे पॅरणसां कडेन उलोवन पळयता सामकें वीक आसा तें ताका आन्सस बीन कांयच समजना आनी हांव उलयता तें बीन ताका इंग्लिशीन सांगचें पडटा ताका तांच्या भाशेन कन्न कन्नड चड म्हाका कळना ताका मराठीन सांगचें पडटा खूब भाशेनी म्हाका ताका एक्सप्लेन करचें पडटा तरी ताका समजना मात्शें पळय तें सगळ्या सब्जॅक्टान वीक आसा तें म्हाका इसलें आमच्या कोंकणीनूत वीक आसा म्हुणून तें ना कोंकणीन खूब वीक आसा मात तें ओ तूं मात्शें एक काम करतलें सका हांव तेका सांगता गो सद्दां की सकाळ सकाळ फुडें तुका हाडून दी म्हुणू ताका सद्दां बाराखडी बरोवपाक लायता आनी तूं माय सकाळ फुडें तेची क्लास टिच न्हू सो सकाळ फुडें ज तूं मात्सो बूक चॅक केल्या जालो माय ताका तितलें इंप्रूव जातलें ताजें आनी ताजें तें सोड हें बेजिक्स सोड ट ग्रामर सुद्दां कांय कळना कांयच कळना मात्शें म्हाका ताजे पॅरणसाचो नंबर फॉवड कर आ मागीर हांव ताज्या पॅरणसां कडेन उलोवपाक सोदतां आनी हेंच ताजें आनी आनी तुज्या क्लासीतलीं भुरगीं बाकीचीं आसा तीं मात्शीं ओके आसा गो बट हें सामकें चड प्रॉब्लम करता मागीर तें बेश्टें ताका रिपोट हे जातलो न्हू तेजो बेश्टेंच तें एकूच स्टुडंट आसा जें फेल जाता तें कितलें घेवन बसलें तरी आयक्ना तें आनी तें टुशनांक खंयच्या वयता तें बी विचार तेज्या पॅरणसां म्हणजे थंय सुद्दां मात्शें ताका शिकोवपाक सांगपाक जाय आसलें म्हणून आ कोंकणीन सामकेंच ताका घेवन बसचें पटडलें सामकें नाजाल्या तेका नाजाल्या पळय एक सांगूं शकता की तेका सांचे जर अवेलेबल ना ताका टुशन बीन आसा जाल्या ताका मात्शें सकाळीं अर्द वर पयली बेगीन यो म्हुणपाक शकता तेन्ना हांव बेगीन येवन घेवं शकता ताका एक्स्ट्रा क्लास आ बरें ओके बाय थँक्यू बरें